हा मूं वटि अहिड़ी चोपड़ी वाची आहे जे मूंखे वीचार लाइ मजबूरु कंदी आहे हुन चोपड़ीअ जो नालो आहे एटोमिक हैबिट्स हीअ चोपड़ी अंग्रेजी जी आहे हीअ चोपड़ी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे कारण के हिन में ॾाढियूं सुठियूं गाल्हियूं लिखियल आहिनि हिन बुक में इअं सेखारींदा आहिनि की आदतूं किअं बदिलबी आहे आदतुनि में केॾी वॾी शक्ती हूंदी आहे आदत भदलाउ सां पंहिंजे सफ़लता में किअं सहूलियत मिलंदी आहे नंढियूं नंढियूं बि आदत पंहिंखे सफ़लता लाइ सहूलियत कंदी आहे हिय बुक हिनजे लाइ मूंखे ॾाढी वणंदी आहे